बिहारमे हमसभ हम बिहारवासी अपन सांस्कृतिक जे धरोहरि अछि धरोहरि अछि तकर संरक्षणक प्रयास हरदम करैत अछि आइ हमरासभकेँ सुविधा भेट गेल अछि जे तकनीकी जे व्यवस्था से हमरासभके बहुतो सुविधा दऽ देलक अछि आब देखू जे सांस्कृतिक धरोहरक अन्तर्गत हमरसभक जे गीत हमरसभक जे लोकगीत जे मात्र जिह्वापर वास करैत छल से तकर आइ बहुतो कैसेट सी डी निकलि गेल अछि ठाम ठाम ओकर प्रयोग भऽ रहल अछि धड़ल्लेसँ एकसँ दोसर ठाम पहुँच रहल अछि इएह सांस्कृतिक परम्पराकेँ सांस्कृतिक धरोहरिकेँ बचेबाक दिशामे हमरासभकेँ अग्रसर कऽ रहल अछि मुदा परम्पराक निर्वाह अपन जे वंशीय परम्परा तकरा अन्तर्गत सेहो हमसभ अपन सांस्कृतिक धरोहरिकेँ बचबैत छी अपन जे सांस्कृतिक पर्व अछि तकरा अपन बाल बच्चाकेँ देखबैत छियै ओकरा सिखबैत छियै ओकरा अरिपन देब सिखबैत छियै कोन पाबनिमे केहन अरिपन देल जाय सेहो ओकरा सिखबैत छियै आ एहि क्रममे हमसभ अपन सांस्कृतिक धरोहरक रक्षा करैत छी